हमरा इलाकामे बैट बॉल बहुत ही प्रचलित खेल छै एहिमे एगारह गो खिलाड़ी मुख्य रूप से खेलैत छै लेकिन एहिमे सेलेक्शन चुनाव पंद्रह गो खिलाड़ीके ले करके जाइत छै जाहिमे एगारह गो खिलाड़ी नियमित रूप से खेलैत छै ई खेलके उत्पत्ति इंगलैंडमे भेल रहय लेकिन ई अब हमरा इलाकाके मुख्य खेलमे से भए गेल छै एहिमे एहि खेलमे तीन रूपके प्रारूप होइत छै ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट ओ डी आइ तीन गो प्रारूप होइत छै ट्वेंटी ट्वेंटी भेल अपनेके जी बीस ओवरमे ही एकर खेल रहैत छै दूनू टीम बीस बीस ओवर खेलैत छै जेकर ओकरा बाद परिणाम निर्धारित जे होय लागी होइत छै से होइत छै ओ डी आइमे होइत छै कि ओ डी आइ अपनेके एक दिनके होइत छै जाहिमे पचास ओवर एक दोनो पारीमे पचास पचास ओवर खेलल जाइत छै एहिमे मुख्य रूप से खेलाड़ीके रूपमे अहम भूमिका निभाबैके पड़ैत छै खास करके बैट्समैन बॉलर आओर विकेटकीपर एहिमे एहिमे खेलके प्रति लोककेँ काफी रुचि छै ई खेलमे ई हमरा इलाकाके एक प्रकार से बहुत ही प्रचलित खेल बन गेल छै इस खेलमे एहि खेलमे अपनेके एक कवर होइत छै क्षेत्ररक्षणके रूपमे एक पोईंट होइत छै एक स्लीप होइत छै चारि गो आओर एगो विकेट कीपर रहैत छै ओकर बाद मुख्य गेंदबाज होइत छै गेंदबाज दू प्रकारके होइत छै एगो होइत छै अपनेके तेज गेंदबाज आ एगो होइत छै स्पिन गेंदबाज स्पीनोमे दू तरहके होइत छै एक होइत छै ऑफ स्पिन आओर एक होइत छै लेग स्पिन आ एहिमे लोग दोनो हाथो से भी गेंद गेंदबाजी करैके चाहै तऽ कर सकैत छै ई खेल हमरा इलाकाके लेल एगो पारम्परिक रूप से भए गेल छै खास करके युवाके नया युवाके दिमाग मे एहि खेलके विशेषता छै कि ई देशके लगभग हर इलाकामे ई प्रचलित छै हमरो इलाकामे प्रचलित बहुत जादा हो गेल छै एहि खेलके लेल सबसे पहले भारत एक विश्व विजेता बनल रहय उन्नैस सए तेरासीमे उन्नैस सए तेरासीके बाद दू हजार एगारह मे बनल रहै महेंद्र सिंह धोनीके कप्तानीमे ओकरा बाद से पंद्रह पच्चीस ओवर पचास ओवरबाला एक दिवसीय अपन देश एहि चलते युवा सबमे एगो प्रेरणा छै कि जे हमसब अच्छा खेली ई बैट बॉल आओर अपना देशके लेल विश्व कप जीतेके कोशिशके प्रयत्नमे यहाँके युवा हमेशा लागल रहैत छै यहाँके युवाके एगो सोच हइ कि यहाँ से हम अपन गेंदबाजी आओर बल्लेबाजीमे मुख्य भूमिका निभाके राज स्तरीय टीममे अपन अपन योगदान दे करके उसके बाद देश स्तरके जे नैशनल टीम छै देश स्तरके टीममे भाग लेबेके लेल तत्पर रहैत छै यहाँके युवा एकरा लेल अपनेके गाँवके तऽ सरकारके द्वारा कोइ ग्राउंड प्रदान नहि कयल गेल छै एहि चलते युवा अपना खलिहानमे खेतमे ही इएह अपनेके मैदान बनाके खेलैत छै एहिमे मुख्य रूप से युवाके भागीदारी पे सरकारके ध्यान देबेके चाहियै जे जिला प्रशासनके ध्यान देबेके चाहियै कि यहाँके युवा ई खेलके प्रति इतना लगाव भेलाके बाबजूद भी एको गो मैदान नहि छै एको गो खेलके एको गो अपनेके सही खेल ग्राउंड नहि होयके कारण से जे विकास होयके चाहियै ओहि इलाका से एहि खेलके प्रति जे लोग युवाके एहिमे लगाव हइ खेलाड़ीके जे लगाव हइ ओ चीज नहि पूर्ति हो पा रहल छै एहि पर हमनीके कितना बार लोकल विधायकके भी अवगत करेलियै कि अपने एहि पर किछु मैदानके लेल विचार करल जाय ओहि पर कोइ सुनवाइ नहि कयल गेलै किछु हमरा इलाकामे एकर खेल मैदान भेला पर आओर खेलके बहुत जादा विकास होतियै लेकिन खेल मैदानमे नहि होय कारण से भी एहिमे किछु रुकावट आ रहल छै जेकरा कारण से हमरा इस पर विशेष ध्यान देबेके जरूरी छै